हा तव्हां केरु हा हा असां हुते चयो हुयोसि की असांखे केरु ॿुधाइणु माण्हूं की जेको असांखे अचिणो वञिणो हुजे हा तव्हांजो नालो अच्छा हा हा असां पहिरों दफ़ो ई आया आहियूं त असांखे ईअं माण्हूं खपे जंहिंखे सॼी जानकारी हुजे महाबलेश्वर जे बारे में चङियूं जॻहियूं असांखे घुमाए सघे सुठे नमूने

असां सुभाणे सुबुह जो निकिरी सघंदासीं असां चारि ॼणा आहियूं पाण में

ठीकु आहे छा तव्हां मूंखे कार जो बि ॿुधाइजो कीअं तव्हां जो रेंट अघु आहे ऐं तव्हां जो सॼो पैकेज कहिड़े हिसाब में आहे तव्हां हू कहिड़ियूं पॉइंट्स घुमाईंदव असांखे हुते हिक हिक बारे में जानकारी ॿुधायो हा हा

अच्छा न न ॿुधो न आहे उहो असांखे घुमण जे हिसाब सां ॿुधायो इहे स्कूल कॉलेजनि जे बारे में

हा हा

त इहो असां माना हिकु ॾींहं में थोरी घुमी सघंदासीं हेॾो तव्हां ॿुधायो था त जीअं तव्हां ॿुधायो था की हीअं इलाइक़ो आहे जेके तव्हां हाणे जॻहियूं ॿुधाइयूं घुमाइण जे लाइ त हीअं बि कुझु आहे छा की जीअं त जेकी कंहिं वक़्तु निकिरे थो ऐं कंहिंमहिल सिजु ढले थो पियो त उहो तव्हां न करे उहे तव्हां जे पैकेज में कान आहिनि छा

हा हा त टिनि ॾींहंनि में टे ॾींहं लॻंदा की न ॿ ॾींहं थींदा हा उहो ठीकु आहे हा हा छा त तव्हां जो अ अघु कीअं आहे मना त उहो हिक ॾींहं जो था ॿुधायो ॾह हज़ार की न सॼो मिलाए करे ॿ टे ॾींहं जेके लॻंदा टोटल था ॿुधायो तव्हां हिक ॾींहं जो हिकु माण्हूंअ ते तव्हां अढाई हज़ार वठंदा सभेई असां चारि ॼणण जे हिसाब सां त अढाई हज़ार पकिड़ींदमि हिक ते त ॾह हज़ार था थियनि हिक ॾींहं जा ॾह हज़ार त जाम था थियनि पिया इहे तव्हां टे डींहं चओ था त माना टीह हज़ार त तव्हां खे ई ॾियणा पवंदा तव्हां बिना रोटी पाणीअ जे बि अगरि हुजे त असां पाणे ई ॾिसंदासीं अच्छा ठीकु आहे तव्हां मूंखे थोरो वक़्तु ॾियो मां पंहिंजा घर वारनि सां ॻाल्हाए करे तव्हां खे हिन ई नंबर ते फोन करे ॿुधाईंदासींव ठीकु आहे ॾिसूं था असां जीअं हूंदव तव्हां खे पोइ फोन करे ॿुधाईंदासीं